हरिओम मां संतोष गेहाणी उल्हासनगर टे में रहंदड़ मुंहिंजे घर जे पासे में हिक सिंधू युथ सर्कल आहे जिते हिक ॾाढी सुंदर लाइब्ररी आहे जंहिंमें लॻभॻि मुंहिंजे अंदाज़े सां वीहनि खां पंजवीहनि हज़ारनि ताईं किताब रखियलु आहिनि हरि ॿोलीअ जा किताब आहिनि सिंधी हिंदी मराठी अंग्रेज़ी तमिल केतिरनि ई क़िस्मनि जा किताब रखियलु आहिनि पर मूंखे सिंधीअ में घणो इंटरेस्ट मां सिंधी हिंदी किताब केतिरा ई पढ़िया आहिनि घणनि ॿोलीनि जा मां किताब ॾिसंदो आहियां उते घणाई क़िस्मनि जा माण्हू ईंदा आहिनि ॾाढी सुठे नमूने सां किताबनि खे ठाहे रखियो वियो आहे साफ़ु सफ़ाई ॾाढी सुठी आहे ऐं मां चाहींदो आहियां त सभु माण्हू किताबनि मां पढ़नि ज्ञानु हासिलु कनि जीअं सभिनी जो भलो थिये सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं किताबनि में लिखयलु थी हुजनि मां बि केतिरा ई किताब पढ़ी चुको आहियां मुंहिंजे घर में बि अॼु जी तारीख़ में लॻभॻि सौ जे क़रीब किताब आहिनि पर सभु धर्मी किताब जे ॿिया भजननि जा किताब आहिनि मां रोज़ उन्हनि खे जो पाठ कंदो आहियां गीता आहे रामायण आहे महाभारत आहे महाशिवपुराण आहे श्रीमद् भागवत आहे गुरुग्रंथ साहिब जूं जनम साखियूं आहिनि ॿियूं केतिरे किताब रखियल आहिनि जीअं बि मूंखे टाइम मिलंदो आहे पंहिंजे कम कार मां वांदो थी ज़रूरु उनखे ॾिसंदो आहियां भजननि जा किताब ॾिसंदो आहियां मां चाहियां थो त अहिड़ी का सुठी सॼे हिंदुस्तान में सुठियूं हरि गांव में हरि शहर में सुठियूं लाइब्ररी हुजनि जिते माण्हू पढ़ी करे ॾाढो आनंद पाइनि ज्ञानु हासिलु कनि ऐं हरि कंहिंजो भलो थिये सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पढ़ण सां माण्हुनि जी उनति थींदी कंहिंजो वाधारो थींदो धंधे रोज़ी कमाई बरक़त पवंदी पंहिंजी हलंदी हलंदो उनखे सुठी कमाईअ में बरक़त पवंदी त कंहिंजो कर्ज ॿर्ज खां पासीरा रहंदा सुठियूं ॻाल्हियुनि जी यादि रहंदी ऐं ख़राबु आदतुनि खां बचंदा इन्हनि किताबनि पढ़ण सां कॾहिं काई ग़लति आदत हथ में न ईंदी हरि कंहिं माण्हूअ जो भलो जाॾे पेरु ताॾे खैरु ई खैरु